डोगरी जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी ऐ अस डोगरे'न असें डोगरी अग्गें प्रमोट करनी चाहिदी डोगरी साढ़ी इक मतलब कि मात्तर भूमि दी भाशा ऐ जेह्ड़ी असेंगी साढ़े जेह्ड़े पूर्वज होंदे साढ़े दादी दादू जेह्ड़े बी होंदे उं'दे द्वारा सखाई जंदी साढ़े मम्मी पापा मतलब कि असें स्टार्टिंग कोला असें डोगरी बी सखाई जंदी क्योंकि डोगरी साढ़ी ऐ जेह्ड़ी इक साढ़ी भाशा ऐ डोगरी क्योंकि अस डोगरे न